وقت کے ساتھ ساتھ اُردو زبان کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جیسے کہ جگہ جگہ لوگ مشاعرہ کر رہے ہیں ہمارے کنیڈی ہال میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی اُردو کے کئی مشاعرے ہوتے ہیں جس میں لڑکے لڑکیاں سب حصّہ لیتے ہیں اور اِسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جہاں لوگوں کو اُردوکی تعلیم نہیں نصیب ہوتی ہے وہاں پہ بھی لوگ جا جا کے کچھ اُستاد ہیں کچھ اتنے اچھے لوگ ہیں جو کہ اُردو کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگ اُردو سیکھ رہے ہیں اِسی کے ساتھ ساتھ ریختہ فاؤنڈیشن بھی ہے ہماری جو کہ ہمیں مطلب اُردو کو اور زیادہ اضافہ کرنے میں بہت زیادہ ہماری مدد کر رہی ہے طرح طرح کے پروجکٹ دے کے اور طرح طرح سے اُردو لوگوں کو سیکھا کے اور یہی خاص طور پر دوسری زبانوں کا دیکھیں ہم تو وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہیں ہیں جتنی زیادہ تیزی سے ہماری اُردو زبان ڈیولپ ہو رہی ہے